जैसे तुलसी का गाछी आयुर्वेदिक दवा होता है जैसे बहुत कम करता है इंग्लिश दवा से बढिया काम करता है तुलसी हो गया और जैसे में होता है सिंघाला का पत्ता ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है बुखार जाड़े में और एंटीबायोटिक दवा से बेहतर बहुत बेहतर होता है हम तुलसी का गाछी रहना बहुत ज़रूरी होता है घर में भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है तुलसी के गाछी से तुलसी को देवता एक तरह से माना जाता है तुलसी तुलसी को आयुर्वेदिक दावा के भी रूप में देखा जाता है तुलसी बेहतर उपचार है प्रकृति का देन है जैसे बहुत सारी पौधे हैं जो प्रकृति के द्वारा आयुर्वेदिक दवा है एंटीबायोटिक से बेहतर होता है जो आदमी अभी भी विश्वास करते हैं बुजुर्ग आदमी बहुत विश्वास करते हैं जड़ी बूटियों के जैसे तुलसी और और अन्य पौधे होते हैं जैसे में हो गया सिंघाड़ा का पत्ता और तुलसी बहुत सारी बेहतरीन दवाई का काम करता है आयुर्वेदिक में एंटीबायोटिक से बढ़िया जो कि अभी के डेट में भी लोग यूज़ करते हैं तुलसी का पौधा का जैसे मैं सर्दी में भी काम आता है बहुत चीज़ में काम आता है एंटीबायोटिक से बढ़िया काम करता है दवाई तुलसी का उपयोग बढ़िया बेहतर है सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक में नामी है तुलसी का गांछी और घर में भी बहुत बेहतरीन उसमें पूजा होता है बहुत सारी जानकारी उसमें है जैसे देव देवता का अंश होता है तुलसी गांछी में घर में लोग सब उसको पूजते हैं एक तरह से घर में उसको पूजते हैं एक तरह से जैसे अभी भी आयुर्वेदिक में एक नंबर स्थान पर तुलसी का गांछी है वो घर में भी बोला जाता है मम्मी बोलते हैं जे बेहतर है घा तुलसी घर में लगाना चाहिए आदमी को बहुत फायदा करता है तुलसी का गांछी